जीवन के अभी जे पड़ाव मे हम छियै ओ उस मुताबिक हम कहि सकैछियै कि अभी हमर जीवन मे सबसे जादा महत्व पढाइ के छै काहेकि बिना एजुकेशन पढ़ाई के आगू किछु ने करि सकै छियै हमर मेन मकसद एक सरकारी नौकरी लेना छै काहे कि सरकारी नौकरी के बाद हि हम अपन गाउँ समाज यऽ फिर कोइ भी काम मे अपन वर्चस्व देखावय सकै छियै जीवन मे मेन महत्व अभी एजुकेशन ही छै एजुकेशन के बाद बहुत सारा छै जेकि हमरा अपने आप मे सुधार लाना छै जाहिसॅं कि अपने फैमिली रिलेटेड काम करनाइ छै अपन गाॅंव के लिय या फिर अपन स्वाभाविक तौर पर जे भी काम छै ओकर अपने साक्षात्कार करते हुए अपन जीवन के महत्व के आगू बढाना छै जेकरा से कि हमर गाॅंव समाज आओर शहर के विकास होए सकय